सोलोंथायनि बेलायाव जोंनि गामियारिनिफ्राय ओंखारबोनाय गोबां हिनजावसाफ्रा दिनै मोजाङै फरायनायनि गेजेरजों गावबागाव न'खरनि मुंखौ लाखिनायजों लोगोसे मोजाङै फार्स्ट डिभिजन पास खालामनानै मेट्रिकफोरखौ बारग'बाय आरो हायार सेकेन्डारिनि बेलायाव बिसोरो फार्स्ट डिभिजन लानानै साब्रैसो गथ'फ्रा जोंनि गामिनिफ्राय उथ्रिलांबाय आरो बिएखौबो फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनानै दायो बिसोरो इउनिभारसिटि गोजौआव फरायनायखौ बिसोरो हास्थायगासिनो दङ आर फरायगासिनो दङ आर बिसिनि फरायनायाव जेबो हेंथा सफैयाखै आरो गावबागाव खस्थ'नि गेजेरजों मोजाङै उथ्रिलांनो जि थांखि दङ बे थांखिखौ लानानै सानैसोआ एम एस सि खालामनानै बारग' लांबाय बिसोर साख्रि मावनो हाबाय आरो माखासेया एम ए फरायगासिनो दङ बिसिनि सोलोंथायाव आथिखालनि कमपिटिसनखौ लानानै जोबोद मोजाङाव नुनो मोनदों आरो बिसिनि सोलोंथाया जोंनि गामिखौ जौगाखांनायाव हेफाजाब होदों आरो गोबां हिनजावसाफोर दंबावो बिसोरबो फरायगासिनो दङ न'खराव गैजायैब्लाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थांनाय फैनाय कमिउनिकेसन मोजां थानायाव गारिफोरजों थांनानै बिसोरो स्कुल कलेज फरायनानै बारगगासिनो दङ जोङो हास्थायदों गामिया जोंना सोलोंथायाव दावगाथों आरो जोङो हास्थायो बयनिबो न'खरनिफ्राय बेबायदिनो सोलोंथाया उजिथों